हेलो कोन कोन माँछ रखने छिए अहाँ रेहु हइ कि रेट देबै एहिसँ कम करिऔ ने किछु रेहू कि भाव देबऽ किछु कम करिऔ कनि कनिके कनि मनि कम करिऔ ने अभी लैके छै पाँच किलो पाँच किलो लेबै किछु कम करिऔ पाँच किलो ओ दऽ देबै थोड़े इचनावला दऽ देबै कचरी आओर बनबैलए इचना दऽ देबै थोड़े थोड़े गैँची दऽ देबै सब मिलाकऽ तीन गो मोटरी लेब कम रेट कहिऔ थोड़े गैँची दऽ दिऔ किछु रेट तोड़िकऽ आओर आओर थोड़े रेहू दऽ दिऔ आओर थोड़े इचनामेसँ दऽ दिऔ पाँच पाँच किलो तीनू दऽ दिऔ ने लेकिन रेट तोड़ि दिऔ ओजन करू पाइ जोड़ू ठीक हइ भेजै छी अहाँ ओजन करै छिए

ओजन करू

हँ आदमी भेजली भेजै छी आओर पाइ जोड़िकऽ बताबू पाइ आओर आदमी भेजै छी पाइ जोड़िकऽ बताबू आओर ठीक हइ हम भेज रहलिए हँ

हँ ठीक हइ पाइओ भेजि रहलिए हँ आदमिओ भेजि रहलिए हँ ओजन करू